भारत में ॾाढे क़िस्म जो खाधो आहे ऐं पूरे देश में उतर खां दक्षिण ताईं पुरब खां पश्चिम ताईं तरह तरह जो खाधो मिलंदो आहे ऐं खाने में असां हुते साउथ में वेंदा आहियूं हुते ढोसा मिलंदा इन अऊं पंजाब में ॾिसो त हुते सिंधी पंजाबी कढ़ी मिले ती ऐं इहे मटर कुल्चा मिलनि था ऐं मसाला बि अहिड़ा सुठा सुठा आहिनिते ऐं कढ़ी पत्तो ए जीरो कारा मिर्च लॉंग ॾाढा सुठा सुठा मसाला आहिनि हिते